हँ हैलो अहाँ पवन राय जी हेल्थ वर्कर बाजि रहलहुँ हेँ अओ बाबू की कहू मधुबनीक जे हॉस्पिटल अछि अस्पताल ओहि अस्पतालक तऽ बड़ा दुर्दशा देखि रहल छियै कोनो तरहक व्यवस्था नहि देखैत छियै रोगी सभक जे स्थिति छै से बड़ा एकदम छै नहि डाक्टरक पता देखैत छियै नहि नर्सक पता देखैत छियै नहि कोनो तरहक जाँच फाँच के ई देखैत छियै बड़ा मुश्किलमे पड़ि गेल छी से काल्हि अहाँके जे छै सहयोग अपेक्षित अछि अहाँ केना हेतै से कनी ध्यान बैसायल जाउ हँ आँय यौ आँय यौ तऽ डाक्टरोके डाक्टरोके स्थिति उपस्थिति नहिये जकाँ देखैत छियनि नहि कोनो कर्मचारी छथिन नहि कम्पाउन्डर छथिन एतय तऽ बड़ा हँ आँय यौ तऽ जाँचो फाँचोवला सभ नहि देखैत छियै जे मशीनसभ तऽ सरकार तऽ दबाईसभ बड्ड दैत छै लेकिन कोनो तरहक व्यवस्था नहि देखैत छियै सौँसे पानि भरल गन्दगीसभ भरल तावत तावत तऽ रोगिये पार भऽ जेतै एहिना प्रसूति प्रसूति विभागमे देखलियै जे महिलासभ पीड़ित छथि दर्दसँ कराहि रहल छथि कतहु जमीनेपर बेडो नहि छै जेना तेना मानि लिअ जे केना हेतै ईसभ हँ अहाँसभक जे सक्रियता रहतै लगैए जे किछु हेतै एखन ठीक ठीक छै धन्यवाद एहिपर कनि ध्यान देबै